दिनै जोंनि ना हमनाय ना हमनाया जेब्लायबो लानांगौ थियारि माल लानांगौआ जोङो गावनि गोसोआव मा दङ मा फैदों जों धोरोमखौ लानानै गोसो सिंनिफ्राय जों अम होननानै दैखौ खुलुमनानै गावनि गोसोआव माबाफोर जाजानो गिनाय दैयावबो बिगोमा थायो बिगोमा गैयाब्ला दैयाबो ओरैनो जाया मानि नायाबो ओरैनो थाया नाखौ माब्लाबा गुरनायाव बे समावनो मालाय बे दै बिगुमाया लाखुमा जोबनानै होखोमाजोबनानै बे जों थाङोब्ला नाया होखोमानानै दोनोब्ला जों मोना नाखौ आरो जुदि होखोमायाब्ला नानि बिगोमाया दैनि आइ बिमा गंगायाबो होखोमायाब्ला जों नाखौ थांब्लाबो जों मोनबोयो आरो ना गुरनो थांनायाव मा मा जगार लानांगौ बेखौ जों खबाइ लायो जेखाइ लायो आरो जि खाथबग्रा खर'आव खाथ'बनो जोंनि जों ना गुरो हमो जोङो नाखौ आरो थाङोब्ला आरो दैमायाव दुगैनानै फैखानो थाखाय जोङो दख'ना जिबो लायो दख'ना जि लानानैसो जोङो दैखौ सनमान खालामो एबा खालामाब्ला गोसोजों सिं सिं अम होननानै जों दैयाव ओंखारनाय जायो दुगैब्लाबो जेन'बा जोङो फेसाब इरि खालायनायावबो दैखौ सनमान लायो नाखौ थाङोब्लानो जों मोनो मोननायालाय गुरै गुरै गुरनानै जों सायनानैबो फोराननो सङो खावो आरो बे नाया आलि खना खना दैज्लां समाव आलि खनायाव थायो दै गुसु गुसुआव बज'बनानै बे नाया थायो बे दै गुसु गुसुआव नाखौ बज'बनायाव मोनफ्राङोब्ला जों जेखाइआव स्र' स्र' हाबनानै जों खबाइआव लखबो आरो जुदि दैया दुंखावजोबनायब्ला बिसोरबो थानो हाया नायाबो थैनाङो आरो बिनि सायाव जोङो नाखौ गुरोब्ला बेदलाव बानाय बेदलाव बानानै सोरबा गियोब्ला खारस्रावनानै बे बेदलावखौ बोखायो आरो दै दुब्लिफोराव नायाबो खांग्रां खुंग्लुंब जानानै थैयो सान्दुं गोसाजों जोंबो मेंनानै नाखौ सान्दुं गोसायाव मेङोब्ला सोरबाया हायो सोरबाया हाया सान्दुङाव हमथाबनानै सोमथाबलायनाय गुरथाबनो हायो सोरबा सान्दुंजोंनो दुंजानो हायिया साया सायख्लुमाव जिरायनानै थायो दा बेखायनो जों ना गुरनायखो गोदो उन्दैनिफ्रायनो जों गुरफेरबाय गुरनानै हमबाय दाथ' नायानो बारा गैला दुब्लिफोरावबो गोदोनि बायदि एसेबां जाला जों नाखौ हमो हमनाया नाथाय हमनायनि बेलायाव ना मोनाब्ला जोङो फैफिननानै न'आव खामानि मावफैयो खामानि मावनायजों जों जेब्लायबो जोंहा न'खराव मावनाय दांनायजोंसो जों न'खरखौ फोथांनानै ना गुरनो मैगं जानो थाखाय जों नागिरो जेबो गैयाब्ला जों माजों जानो फिसा फिसौ माजों फिनो दाहोना दिंग्रा माजों गुरनो होननानै जों मैथाजों सङो ना गुरना लायनानै आरो अनेख मैगंजों जों संनानै होयो नाखौनो जोङो उन्दैनिफ्राय जों गोदोनि समाव ज' ज' थांनानै गुरोमोन लोब लोब थांनानै ना गुरोमोन दायो बिदि गुरनाय गैला जोङो मानि सासे सानैयानो आलि खना खना नागिर नागिर जोङो बज'बो बज'बनानै थानायखौ जों गुरनानै जोङो लाबोयो लाबोनायनि बेलायावबो जों आरो न'खराव सायनाय संनाय खोथा थायो बिनि सायाव आरो जोंहा ना गुरनानै बाथोन देनानै जायो मैगङाव होनानै जायो भाजा जायो मा मा ना मोनो जों बेखौ माखासे फोरानगोन माखासे जागोन माखासे फिसिगोन बेबायदि खालामो जोङो थियारिनो ज' ज' थांनानै खर' खाथर खाथर जेखाइ खबाइ लायै लायै जों ना गुरनानै जाबोबाय लोंबोबाय आरो दायो जोङो नाफोरखौनो जों दा गुरनो एसेबां जों हानाय नंलिया दानि मानसिया गुरोब्ला गुरबायसै गुराब्ला थाबायसै खिन्थु जोङो गुरनानै जाबोबाय मावै दाङै जाबोबाय बुरैबोबाय नाथाय बे ना गुरनाय माबाया आरो साम' खननाय साम' खननानै हमथाब हमथाब साम' खननानै लायनानै साम'खौ जों मानजिनानै मोजां मानजिनानै जोङो सायो सायनानै जुदि आरो दाखोन गारनानै साम'खौ आरो जों मोजां मानजियो मानजिनानै आरो संख्रिजोंबो जोङो फुबावो संख्रिजों फुनानै जोङो सायनानै खिथुखो दाननानै मोजां मानजिनानै सुनानैसो जों जायो जों जानला मोनला साम'खो जाया संनायावबो मोजां थियारि संनांगौ बे साम'खौ सङोब्ला गोबावैनो संनानै मोनजासे संनानै जानांगोन दा बेनोसै आंनि ना गुरनायनि बाथ्राया